میری ذاتی خواہش ہے کہ میری بیٹی اچھی سے اچھی علم حاصل کرے میری بیٹی کے لیے جتنا بھی جد و جہد کرنا پڑے میں کر کر رہا ہوں اور کروں گا بھی لیکن میری بیٹی کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں میری بھی خواہش ہے میری جد و جہد ہے کہ میری بیٹی جہاں تک پڑھے وہاں وہاں تک میں پڑھاؤں اور جس چیز کی اس کو خواہش ہے اس کو ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے میں اس کو ڈاکٹر ہی بن بنانے کی کوشش کروں میری بیٹی کو جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں اس کو ترنت حاضر کرتا ہوں میں ان کو لا کر کے دیتا ہوں قلم کاپی کتاب جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے میں اس کو لا کر کے دیتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ وہ اچھے سے اچھے اسکول میں علم حاصل کرے اور اچھے سے اچھے ڈاؤ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے